उल्हासनगर में खाइण पीअण जो ॾाढो सुखु आहे जीअं त पहिरें नंबर में किशोर पैटिस वारो ऐं टे नंबर में डोली नाश्ते वारो पंज नंबर में ज्ञान नाश्ते वारो चोथें नंबर में लछू पाव भाॼी ऐं ॿियूं केतिरा ई नाश्ते वारा फ़ेमस आहिनि ऐं उल्हासनगर में ॾाढा सुठा सुठा नाश्ते वारा ॿिया बि आहिनि